हैल्लो ओ में बंधे बनोआने ते बंधे बनोआने में गले गी हार बनोआना हा कन्नै झुमकियां ते इक मंगलसूतर बनोआना हा कन्नै सोचा दी कड़े बनाऊड़गी नाम लखाइयै कड़ें उप्पर हां हां हां नमें रवाजे बनाने वा मैं शैल डजैन पाइयै हां कन्नै टापस बी बनाने दिले आह्ले अच्छा ठीक ऐ फ्ही आऊं औगी तां कल हां हां दिक्खगी फ्ही आऊं जेह्ड़े शैल लग्गग ठीक ठीक ऐ